हेलो मैम नमस नमस्कार

मेरा का सिलवाना है कपड़ा सिलवाना है यूनिफार्म

रेट क्या है सिलाई क्या है लड़के का

तेरह चौदह साल का है नहीं लंबा है कितने दिन में मिल जाएगा अब आप ही के यहाँ से ले लेंगे तो समय लगेगा कितना समय लगे थोड़ा जल्दीए में रहना है पैसा देना है अच्छा हूं अच्छा देख लीजिए कोई अपना स्टाफ को देकर बिगड़वा मत दीजिएगा

कब तक दुकान खुली रहती है

ठीक है थोड़ा जल्दी ही करना

एट में पढ़ता है इस्कूल नई यूनिवर्सल

हाँ यूनिवर्सल की गाड़ी आती है उसी में बच्चे को स जाते हैं पहन पहन पहन पहनकर हाँ नमस्कार